میری سب سے بڑی کامیابی اب تک ابھی چونکہ میں ایک طالبِ علم ہوں اور ابھی میں تعلیم حاصل کر رہی ہوں تو ابھی میں میری جو لونگ ٹرم جو کامیابی ہے اس کو میں نے میں ابھی حاصل نہیں کی ہوں لیکن اب تک کی جو میری سب سے بڑی کامیابی ہے کہ میں مطالعے میں اچھی ہوں اور ہمیشہ اپنے اپنے درجے اپنے کلاس میں ہمیشہ اول آئی ہوں اور مجھے اس کے لیے کئی سرٹیفکیٹس اور انعامات سے نوازا گیا اس میں اپنے بارہویں کے امتحان میں سبس اپنے پورے علاقے میں اول نمبرات سے کامیاب ہوئی یہ میری اس کے علاوہ میں ایکس جو دیگر ایکسٹرا کیریکولر ایکٹوٹیز ہے اس میں بھی میں پارٹیسپیٹ کی ہوں اور اس میں بھی مجھے انعامات سے نوازا گیا اور میں سب سے زیادہ فخر اس بات پہ محسوس کرتی ہوں کہ میں علی گڑھ کی رہنے والی ہوں اور میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں جوکہ ایک سینٹرل یونیورسٹی ہے جس میں بڑے بڑے نامور شخصیات نے اس یونیورسٹی میں پڑھا ہے تو یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی طالبِ علم ہوں